درخت لگانا اور جنگلات کی حفاظت کرنا درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں اس لیے ششکاری بہت ضروری ہے پلاسٹک کا استعمال کم کرنا پلاسٹک زمین پانی اور جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اس کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے صفائی کا خیال رکھنا اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا کچرا کچرا مناسب جگہ پر پھینکنا اور ڈیسائیکلنگ کو فروغ دینا ضروری ہے پانی اور بجلی کی بچت قدرتی وسائل کے ضائع ہونے سے بچانا بھی ماحول درست عمل ہے عوامی ٹرانسپورٹ یا سائیکل کا استعمال گاڑیوں کی دھواں افزا دھواں فضا کو آلود کرتا ہے اس لیے کم ایندھن والے ضائع استعمال کرنا بہتر ہے